शादी में लोग पहले दिन जाते हैं लड़की वाले लोग लड़के के घर पता करते हैं लड़का देखते हैं घर परिवार देखते हैं उसके बाद अपना सारा वहाँ पर अपना बातचीत करते हैं बातचीत करने के बाद वो लोग अपना मतलब अपने में जो भी बातचीत करते हैं लोग उसके बाद फिर अपना बातचीत करके अपना लोग टाइम डेट अपना फ़िक्स करते हैं बातचीत लोग को लड़की अगर लड़का पसंद आ गए तो अपना लोग बातचीत करके अपना लोग टाइम फ़िक्स करते हैं उसके बाद लड़की वाले लड़के वाले घर के देखने लोग जाते हैं फिर लड़की वाले लोग लड़की वाले के घर देखने जाते हैं और फिर उन लोग को पसंद आता है तो फिर अपना बातचीत करके अपना भी जो भी हुआ देनी लेनी सब वो करते हैं पसंद आने के बाद फिर देनी लेनी के बाद लोग अपना वो लोग वो बरईछा ओरीछा भी सब करते हैं फिर बरईछा ओरीछा करने के बाद अपना देली देनी लेनी की बारे में लोग बातचीत करते हैं और अपना डेट रखते हैं कब शादी पड़ेगा कब तिलक पड़ेगा कब इंजीमेंट का तारीख सब लोग अपना फ़िक्स करते हैं और फिर उसके बाद पहले लोग इंजमेंट करते हैं लोग को पसंद आता है तो इंजमेंट करते हैं उसके बाद फिर लोग तिलक का डेट रखते हैं तिलक पर अपना लोग पूजा पाठ वो सब भगवान का पूजा पाठ करते हैं लोग तिलक पर उसके बाद फिर तिलक पर जो समान है उन लोग अपना चढ़ाते ओढ़ाते हैं जो भी हुआ कितने लोग शादी में देते हैं कितने लोग तिलक पर चढ़ाते हैं और तिलक पर सब लोग चढ़ाते ओढ़ाते हैं उसके बाद शादी में पहले पहले हल्दी पड़ती है उस हल्दी पर सब लोग एक प्रोग्राम होता है फिर उसके बाद मेहँदी का प्रोग्राम होता है उस पर भी गाना बजाना नाच गाना होता है फिर शादी में भी प्रोग्राम होता है उसपे भी गाना बजाना अपना सब लोग करते हैं सब लोग गात गाते ओते हैं और फिर सब लोग शादी में पहले सब लोग इधर पूजा और पूजा फिर करते हैं उसके बाद फिर जयमाल ओयमाल भी सब लोग प्रोग्राम जयमाल का भी लोग करते हैं उसके बाद फिर शादी का भी प्रोग्राम वो सब मढ़वा ओढ़वा में का सब लोग करते हैं उसके बाद सब लोग को सब दिखाया जाता है सब सामान जो लोग लाते हैं वो सब अपना दिखाते दिखाने का सब लोग प्रोग्राम करते हैं उसके बाद फिर वो ताक पाट का सब लोग अपना वो सब डालते ओलते हैं वो सब प्रोग्राम अपना सब लोग करते हैं और फिर उसके बाद शादी ओदी होती है उसके बाद फिर लोग खिचड़ी ओचड़ी का भी सब देनी लेनी का सब लोग अपना उसमें करते हैं शादी के बाद फिर वो लोग विदाई ओदाई का करते हैं फिर बहूभोज करते हैं लोग उसके बाद फिर बहुभोज करने के बाद फिर ककना हुआ यहाँ पर भी बहुभोज हुआ